ہمارے شہر میں اور ہمارے آباء و اجداد کے دور میں ایک بہت پرانی ندی تھی جو ابھی بھی موجود ہے میں کبھی کبھی اس ندی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جایا کرتا تھا اور ابھی بھی جب ہم ندی کے کنارے جاتے ہیں تو ہمارے پرانی یاد آتی ہے اور ہمارے شہر کے اور ہمارے شہر میں ایک خوبصورت قلعہ ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کا قلعہ ہوا کرتا تھا اور آج یہ ویران پڑا ہوا ہے